हैलो हां जी हां जी में ना ओह् रियासी जाना हा ते तुस मी दस्सी सकने कि उद्धर केह्ड़ी जगह न दिक्खने आह्लियां ते केहड़े केहड़े उत्थे तीर्थ न जां केह्ड़ी केह्ड़ी जगह न जित्थे अस जाई सकनें रियासी डिस्ट्रिक रियासी डिस्ट्रिक पूरा तुस गाइड करो के अस कुत्थें कुत्थें जाई सकनें ते उस स्हाब कन्नै साढ़ा पैकेज बनाओ अच्छा अच्छा हां जी हां हां जी नेईं असें सारी जगह् जाना सारी जगह् जाना ऐ ते तुस किन्ना टाइम लगदा ऐ अगर असें सारी जगह् दिक्खनी होन ते किन्ने दिन लगदे जां किन्ना टाइम लग्गना उस स्हाब कन्नै अच्छा हां जी

हां तुस टाइम ते डिस्टेंस दस्सी उड़ेओ डिटेल सरियां ते फिर उस स्हाब कन्नै अस अपना प्लैन करी लैगे तुसेंगी दस्सी ओड़गे ठीक ऐ जी